ہیلو جی السّلام علیکم جی کیا آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں جی دراصل مجھے آپ کے بارے میں میں نے سُنا ہے کہ آپ بہت اچھی کار پرووائڈ کرتی ہیں اور آپ کے یہاں بہت افورڈیبل پرائس میں کار اولیبل ہو جاتی ہیں اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں شیخا برڈ سینچری جانا ہے گھومنے کے لیے ہم لوگ سات لوگ ہیں تو آپ اپنا کچھ کرایہ وغیرہ بتا دیتی کتنا لگے گا آ تو سات ہزار آپ پورے پورے لیں گی اب کچھ تو کم کریئے ہم آپ کے یہاں فسٹ ٹائم آپ سے ہیلپ لے رہے ہیں آپ کچھ تو کم کر دیجیے ہم لوگ فسٹ ٹائم آئے ہیں آپ کے یہاں اِس سے کم نہیں کریں گی آپ اچھا تو ٹھیک ہے پھر آپ یہ کر لیجیے کہ بک کر میری بکنگ کر لیجیے اور ہمیں کل بارہ بجے نکلنا ہے تو آپ اپنی کار کو دس بجے تک ہمارے گھر کے پاس بھیج دیں بھیج دیجیے گا جی جی شُکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ